वार्सुकी जात्रा म्हजी म्हळ्यार हांव रावतां शेळड्या वाठारांत आनी आमची जात्रा जी आसा ती बारा वर्सांची बारा दिसांची जात्रा हेर जे बारा वर्सां जी अकरा वर्सां उरता तीं तीन वर्स दिसांचो उत्सव करतात दर वर्सा पूण जेन्ना ही बारा वर्सांची आमची जात्रा जाता आनी ती बारा दिसांची ती खूब मोट्या प्रमाणान जाता आनी ती जात्रा जाता ती जानेवारी म्हयन्याच्या एंडिंगान नाजाल्यार फेब्रुवारीच्या म्हयन्याच्या स्टार्टिंगाक जाता हाचे कारण म्हळ्यार ही बारा वर्सांची जात्रा म्हळ्यार पयलीच्या काळान लोकां कडेन पयसो नाशिल्लो आनी आमची ही सातेरी शांतादुर्गेची जी जात्रा आसा ती बारा वर्सांनी जावपाचे कारण किंवां बारा दिसांची बी जावपाचें कारण म्हळ्यार तेची फाटल्यान एक स्टोरी आसा ती म्हणल्यार बारा वर्सां जी स्टोरी म्हणल्यार एक राजा आशिल्लो चिमण सावथ म्हण तो शेळपेचो आनी ह्या शेळपेच्या राज्यान गांवस देसाय शेल्डेचे जे आसात तांच्या एका चलये च्या मोगान तो पडलो त्या चलयेक ताणी सोडलो आनी ताणी कोटमीच्या एक चलयेक कडेन लग्न करपाचें थारायले अशें म्हणटात की त्या लोकांक राग येयलो आनी ह्या लोकांक ताजो खूब त्या राजाचो खुबूच राग येयल्लो तांकां समजून आयली की ताचे लग्न जे आसा ते हांगा जातलें म्हणून शे कोटमीच्या एका चेडवा कडेन आनी राजाचो लग्नाचो दीस आयलो राजा लग्नाचो दिसा लग्न जावन तो शेल्डे गांवांतल्यान आपल्या शेळपी गांवांक वयतालो जो आतां सांग्या भाग आसा शळपेचे गांवां वयता आसतना तो वाटेर एक तीन रस्ते आसा थंय ग्रावंड आसा आनी थंयच्यान तो वोयता आसतना ह्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी गांवस देसाय कुटुंब्यांनी तांकां राग येयल्लो आनी हाका बरीच बुद्ध शिकोवपाचें अशें तांणी थारायले त्या बरोबर ताणी सगळीं आपली शस्त्रां एकटेन केली त्या भायर हातो जो म्हणटा तो आमी आतां भात सुकोवपाक घा भात सुकोवपाक घालताले ताजेर तो आतां न कांय वर्सा जाली आधुनिकां तो आतां नश्ट जाला किंवां तो आतां कोण तयार करना कोण वापरी बी ना आनी हे तेमी ठरयलें तें हात्याच्या पोनाक हातयर जो आसा तेच्या पोनान तेणी आवाळी घातली राज्याक दिसले राजा येवपाक लागलो आनी हे सगळे सायडीन रावले राज्याक दिसलें आपल्या स्वागत करपाक हातार घातलो आसतलो म्हणो राज्याक खबर ना आपल्या जिवाची हांगा आपलो लास्ट दीस आसतलो म्हण हांगा आतां न्ही गेलो हात्या वयल्यान जेन्ना वयतालो तान्ना तो निसरोन पडलो आनी तेन्ना शेल्डेच्या लोकांनी शीम शेळपेच्या चिमण सतां चा रे चा अशें गीत म्हणत त्यांकां सुर्यांनी भाल्यांनी चाकुनी तलवार्यांनी कापून उडयले असो एक वायट प्रसंग असो घडलो शेल्डेच्या गांवांन आनी त्या जाग्याक आतां मारंगण अशें म्हणटात आनी थंय एक शिला हे आसा शिला लेख म्हणजे एक दगड आसा आनी त्या दगडाचे त्या हाचे ज्या घडलेल्या त्या गोश्टीचे एक प्रूफ म्हणन थंय आसा हो जो राजा मरतरी हे साडे तिनशे लोकांक तेमी थंय मारले त्या लोकांक तेमी थंय मारतरी त्या साडे तिनशे लोकांचे जे आत्मा आशिल्ले ते गांवच्या लोकांक त्रास करपा लागले त्या वाठाराच्या लोकांक ते दिसपाक लागले स्वप्नां मागीर तामी तांणी थारायलें की आपल्यान देवळांक वयचें आनी देवळांक देवी आतां कडेन आतां प्रसाद लावचो देवीन कडेन प्रसाद जेन्ना लायलो तेन्ना त्या देवीन सांगलो की ह्या जे तुमकां त्रास करतात ताचे तुमी लोकांक जे मारला त्या लोकांचे तुमी अशे सुतक पाळचे पडटले पयलीं म्हळ्यार तुमी म्हाका चार पांयाचे एक खंयचे सावद हाडून दिवचें पडटले तें सावद म्हाका डुकोरूच जाय अशें ताणी सांगले ते लोकांनी तिका सांगले आमी तुका हाडून दिता पूण तें अशें आशिल्लें की बारा दीस दिता तुमकां आपूण ह्या बारा दिसां भितर तुमी हाडपा जाय जे रान वचपाचे आनी तुमी घेवन येवपाचे त्या भायर तुमी दोन गडे जे आसा म्हळ्या जी मेन जी घोव आनी बायल आसा ती दवरपाची बारा दीस उपाशी म्हळ्यार तांकां शिवराक दवरपाचे सामके अशेंय ता आशिल्ले त्या बरोबर तुमी बारा दिसान तांच्या सुतकूय पळपायचे आनी बारा दिस आपलो उत्सव आनी प्रत्येक रातीडेन वेगवेगळो कार्यक्रम म्हळ्या अशें पेन्नी जी आसा घेवन ती नाचपाची हब्दागिरी घेवन ती आसा ती भोंवतणी करपाची आनी त्याच बरोबर ती गितांय म्हणटाली अशें करून ही बारा वर्सां जात्रा आसा म्हणल्यार तो दुकोर मारून हाडटात ते सावद तेंचे सावत जर तुमी मारून हाडले आपल्यान जाल्या आपूण तें आपल्या सगळे पांयडेन घेता आनी तुमकां शांती करता हे जे आसता तें दुकोर तें मारून हाडटात आनी त्यो सगळ्यो ज्यो आसा ते गोश्टी ते करता देवाचे जे जेवण आसा ते सगळ्यान जेवपाक जाय त्या हेचे रान दुकराचे आनी लोकांची मागीर जात्रा सर बारा दीस म्हणल्यार ते बरी भरशीन जात्रा ती जाता अशे तरेचे ते एक कथा आसा ही बरी भशेन जाता ते बारावे दीस जेन्ना जात्रेचो शेवटाचो दीस आसता ताच्या आदल्या रातीक की हें व्हरता दिवजां व्हरता दिवजां दिसा तुका सगळे एक नवी व्हंकल जाव आसूं ती आसूं नवें जें भुरगे जल्माक चेडूं येता ताचें बी दिवस आसता आनी खूब मजेशी मजा येता ह्या जात्रेक आनीक उस्तूक उरता दर वर्सा जी जात्रा जाता ती तीन दिसांची पूण जी ही बारा वर्सांनी बारा दिसांची जात्रा ती केन्ना जात दुसऱ्या बारा वर्सांनी वर्साची उस्तकां उरता आपली जात्रा केन्ना येतली केन्ना आपूण आतां हे सगळे करतले हाचे हें जाता सो एक म्हळ्यार ल्हानपणाची जी एक वर्स सांगपाची म्हळ्यार हांव जेन्ना म्हाका दिवज लायल्ले तेन्ना हांव धा वर्सांचें आसल्ले म्हजे भयणी जे दिवज लायले तेन्ना ती भयण आय थींक देड वर्साची कितें तरी आसतली एक हे म्हणल्या आमकां ल्हान आसताना त्या हेचे कांय तितले हे यादी उरनासले पूण अशें आसा की त्या जात्रेची जी उत्सुकाय आशिल्ली ती खूब अशी प्रमाणांत म्हाका आशिल्ली म्हणल्यार आतां बारा वर्सान जात्रा येता त्या बारा वर्साच्या जात्रेक सगळे आख्खे आमी जी सोयरीं दायरींग सगळें अशें आसा म्हणटा पळय ती सगळी येतात बरी मजा येता ल्हानपणाचो म्हळ्यार जात्रेक आमी वयताली ल्हानपणां आसतना जात्रेक हें दी तें दी अशें म्हणटाली पूण आतां जर आमी वसत जाल्यार कांय कोणा कडेन माग बिग नाय अशी म्हणटा की जात्रेक पयली आमी कितलेशे घेया दी तें दी पप्पा हे पप्पा ते किंवां मम्मा हे घे तें म्हणटा पण आतां जशी जशी व्हड जाता तशी तशी कळोन येता की हे कांय गोश्टी घेवपाक आमकां तितल्यो नासता म्हणन युजाच्यो बी थोड्यो पण जात्रा बरी आवड अशी जाता आमची आनी दर तीन दर वर्साक जी तीन दिसांची जाता ती खूब बऱ्या प्रमाणान जाता चड प्रमाणान जी बरी तरेन आमी जात्रा घेतात ती बारा वर्साची सामकी एक उमेदीन आमी करतात अशे आमच्या शेळडेच्या जात्रेची सातेरी शांतादुर्गा देवीची जात्रेची एक स्टोरी आसा अशे तरेन